नमस्कार

तो सर मुझे सोफा वगैरह वह बेड चाहिए था सिंगारदान फर्नीचर का सारा सामान लेना हमें मेरी बहन की शादी है सर

नहीं जैसे बेड हो गया सिंगारदान हो गया सोफा हो गया कुर्सी मतलब हाँ हाँ फर्नीचर के जो सामान है कितना है सर सोफे का

उसका रेंज कितना है सर अच्छा और बेड का

अच्छा नहीं मुझे बढ़िया चाहिए है सब क्योंकि लड़की की शादी में देना है और अलमारी में और अलमारी कितना तक का पड़ जाएगा अच्छा अच्छा सब टोटल कितना तक का हो जाएगा सर पचास हज़ार कुछ डिस्काउंट करके अच्छा अच्छा तो कुछ डिस्काउंट है सर उसका पैंतालीस हज़ार हाँ हाँ पैंतालीस हज़ार आप फिर थोड़ा महंगा लग रहा है सर कुछ कम करके बता देते तो ठीक रहता क्योंकि लड़की की शादी है ठीक है सर थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा आप समझ लीजिए सर कुछ कम करके बता दीजिए अच्छा अच्छा अच्छा तो सर सारे मतलब अच्छी लकड़ी लकड़ियों का सेट बना है ना वह बेड वगैरह सोफा का ठीक है सर देख लेते हैं फिर ठीक है मुझे मुझे बता मुझे तो दस दिन में चाहिए सर मैं आप फोन कर के बता दूँगी आपको ठीक है जिसमें अच्छे से अच्छे होने चाहिए जी शादी में देना है ना ठीक है हाँ नमस्ते हाँ नमस्ते